पिछले एक साल पहले हमने बहोत सारी चीज़ें सीखीं जैसे कि हम अपने फोटोग्राफी लाइन में हम थे हमको लग रहा था कि हम बहुत अच्छे हैं पर हमको ये नहीं पता था कि हमसे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और उसके अलावा हमने बहुत सारी चीज़ें सीखीं नहीं थी और उसके बाद हमने उनसे मिलने के बाद हमको यह लगा कि हमें और भी चीज़ें सीखने की बाकी हैं और उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं जैसे कैमरा सेटिंग करना कलर मिलाना और भी इत्यादि सामग्री सीख सकते हैं और उसमें हमें यह चीज़ का घमंड था कि हम अपने से ज़्यादा दूसरों से अच्छा करते हैं पर हमको यह नहीं पता था कि लोग हमसे भी अच्छा हैं और हमसे भी बेटर फोटो खींचते हैं और उसके बाद हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि अपने से कभी भी अपने या अपने से कभी भी दूसरों को कम नहीं समझना चाहिए बल्कि अपने से दूसरों को ज़्यादा ही समझना चाहिए क्योंकि वह हमें अपने घमंड से ही लड़ना सिखाते हैं